अजन खमायनायाव मा मा जानांगौब्रा होनबालाय आं मा माथो जानांगौ जाखो बिदिबालाय मोनायाव ओंखाम जायाबा मा मा जायोबा मोजां एक्सारसाइसफोरबो खालामनांगोन नामा औ जानायाव मा मा जायोबा मोजां जागोन सानाव रुटिफोर जानो हागोन नामा

सानबैसे बिदि जाबाय थानांगोन आंलाय टु मान्थ्सयाव कय कि जि खमायगोन फाइभ किजि दै लोंनायनिबो माबाफोर दङ नामा नेमफोर दै लोंनाय गाइखेर लोंनाय अटस जानाय

आमफ्राय आङोथ' बेदर ना बेदर जाग्रा मानसि सप्तायाव खेबसे जानांगोन

फिसा फिसा गाइखेरखौलाय बेसेबां लिटार लोंनांगौ सानसेयावलाय ओमफ्राय दिनाव सानसेयाव एक पवा लोंनांगौ ऐ

दे दे जाबाय दे बिदिनो जाबाय थाथारसां